ईअं त ॾाढियूं जॻहियूं आहिनि जिते मां वञण जी दिलि थींदी आहे मूंखे बाइक खणी करे पर मां लेह लद्दाख में वञणु ॾाढो सुठो लॻो लॻंदो आहे मूंखे उते वञण जी कोशिशि कयां भई वञा हुते छो जो मां ॿुधो आहे लेह लद्दाख में जेके साइड सीनरियूं जेके थींदियूं आहिनि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि बाइक ते वञी करे माण्हू माण्हू ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि हुते जा रस्ता बि ॾाढा सुठा आहिनि ऐं हुते जूं मेमरीज़ जेके आहिनि ॾाढियूं थींदियूं अगरि वञे त केरु उते उते पर उते वञी करे अनुभव जेको आहे ॾाढो सुठो थींदो अगरि बाइक ते केरु वञे त अनुभव ॾाढो सुठो थींदो